हम सरकार के द्वारा बहुत सारी योजना हैं लेकिन कुछ मुख्य योजना है जैसे नल जल योजना

इन्द्रा आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना नल जल योजना जो सरकार की एक बहुत ही अच्छी योजना है इस योजना का लाभ हम ले रहे हैं

लोगों को स्वच्छ जल प्राप्त नहीं होता है और हर घर हर व्यक्ति को जल पहुँचाने के लिए सरकार का जो मिसन है वह योजना बहुत ही अच्छी योजना है गरीब से गरीब तबके के आदमी के घर तक स्वच्छ जल प्राप्त हो रहा है उनको घर बैठे बच्चे को पानी स्वच्छ जल स्वच्छ हवा जीने के लिए ज़रूरी है लेकिन पानी की समस्या से निज़ात पाने के लिए एक सरकार की जो योजना है वह हमारे देश में लगभग नीचे से लोगों को पहुँचाया जा रहा है हर घर में जल आपूर्ति हो रही है कुछ ऐसे पहाड़ी पठारी क्षेत्र हैं जहाँ भूजल की समस्या है वहाँ पर भी सरकार जल को एकत्रित करके घर घर तक नल के माध्यम से पानी पहुँचा रही है ताकि हमारे देश के गरीब से गरीब लोग भी जल के बिना अपना जीवन संकट में न पर सके और जल जीवन के मुख्य अंग है जीवन जल के बिना जैसे हवा के बिना हम जी नहीं सकते हैं उसी तरह से जल के बिना भी हम जी नहीं सकते हैं सरकार की अन्य योजना भी है प्रधानमंत्री आवास योजना भी है गरीब लोगों को पक्के के घर दिए जा रहे हैं आदिवासियों को पक्के के घर दिए जा रहे हैं जो अंतिम सरकार जो अंतिम पायदान पर लोग थे उनको लाभ दिया जा रहा है घर के साथ साथ जल तो बहुत बड़ी योजना है और अभी तक कुछ क्षेत्र में कुछ लोग बचे हुए हैं जिनके सरकार का मिसन है कि हर घर जल पहुँचाना है

हमें स्वच्छ जल देशवासियों को पिलाना है इन तमाम बातों को देखते हुए सरकार की जो लाभकारी योजना है उस योजना का हम लाभ उठा रहे हैं और बोलिए